ہندوستان میں ویسے بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں لیکن جو مذہب مجھے سب سے زیادہ متوجہ کرتا ہے وہ ہے سِکھ مذہب کیوںکہ اِس مذہب کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بھاونا پائی جاتی ہے اور یہی چیز میں نے اِس مذہب سے سیکھا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مذہب ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے دوسرے مذاہب میں بہت سارے تہوار بھی منائے جاتے ہیں لیکن میں کوئی تہوار نہیں مناتا لیکن جو تہوار مجھے پسند ہے وہ ہندو مذہب کا رکشابندھن ہے جس میں بھائی بہن کا پیار دکھایا جاتا ہے